جیسے کہ آپ جانتے ہیں سبھی لوگ زیادہ تر ہاتھ سے کپڑا دھونا منظور کرتے ہیں لیکن میرے گھر پر مشین ہے تو میں ہفتے بھر کے کپڑے ایک ہی دن میں دھو لیتی ہوں پہلے ہم مشین میں پانی بھرتے ہیں اور اسی میں سارے کپڑے ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی باری میں سبھی کپڑے دھل جاتے ہیں پھر ایک ہی ایک ہے بھرے ہوئے پانی میں ہم انہیں کھنگال کر نکال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پانی کافی سارے پانی کی بچت ہوجاتی ہے سبھی کپڑے ایک ساتھ دھل جاتے ہیں پھر سکھانے کے لیے جیسے کہ میرے پاس مشین ہے تو میں مشین میں سکھانے والی مشین میں انہیں ڈال دیتی ہوں اور وہ سکھا دیتی تھی سکھا دیتی ہوں پھر ہوا لگانے کے لیے انہیں دھوپ میں ڈال دیتی ہوں دھوپ میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جرائم جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اور اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم روز روز کپڑے دھوئیں گے تو اس سے پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور ہفتے بھر کے کپڑے ہم ایک ساتھ دھو دیتے ہیں تو اس سے پانی کم کم خرچ ہوتا ہے